से पाबनि जे करै छी पाबनि एगो छठि होइ हइ एगो अथि मेला होइ हइ एगो चौरचन पाबनि होइ हइ ओ घड़ी पाबनि होइ हइ ओसभ करै छियै आ तीर्थ करै लए जाइ छियै जाइ छियै झमटिया जाइ छियै बाबाधाम जाइ छियै अयोध्या घाट जाइ छियै जे झमटिया जाइ छियै ओसभ तीर्थ करय लेल जाइ छियै ओसभके पूजा करै छियै जे देवघरमे जा कऽ से कृष्ण बाबाके पूजा करै छियै तऽ पूजा कऽ के तऽ आबै छियै घुरि कऽ ओन्नेसँ लौट कऽ एगो भऽ गेलै बचि गेलै छठि पाबनि करै हइ ओहिमे जोरियाबैके पड़ै हइ कीनयके पड़ै हइ जाहिमे पाँच हजार दू हजार तीन हजार छोटका पाबनि होइ हइ तऽ ओहिमे तीन हजार चारि हजार रुपैआ खर्चा भऽ जाइ हइ ठीक हइ बड़का पाबनि हइ पाँच हजारसँ उपरे लागि जाइ हइ तनिको तनिको जरूरी सामान सभ कीनैत कीनैत लागि जाइ हइ ओतेक कपड़ा लत्ता बाल बच्चाके कीनयके पड़ि जाइ हइ ओ सभके पूजा करै छियै एगो छोटका पाबनि होइ हइ चौरचन पाबनि ओहोमे लागि जाइ हइ चारि हजार पाँच हजार लागि जाइ हइ पैसा ओहोमे छोट तनि छोटे छोटे सामान कीनयमे लागि जाइ हइ पैसा खर्चा होइ हइ ओहिमे जब पूजा करै छियै एतय जाइ छियै तऽ यहाँसँ सिमरिया जाइ छियै तऽ ओहोमे खर्चा होइ हइ जे सिमरिया पूजा कयली धयली चाहे बाबाधाम जाइ छियै तऽ बाबोधाममे दस हजार रुपैआ खर्चा होइ हइ एन्ने ओन्नसँ कर्जा आओर ऋण करि कऽ जाइ छियै बाबाधाम पूजा हम करै छियै बाबाके नाम लै छियै पूजा करै छै अबै छियै जे सभ सामान परसादी पान परसादी किनली आओर ओकर पान परसादीसभ मिलि कऽ जमा कऽ के पूजा कयली पूजा कऽ के अपना अपना अथिमे रखली झोरामे राखि कऽ फेन विहान हो कऽ काँवर कसली कसि उसि कऽ डोरीपर लादली सभ अयली हुआँसँ आ कऽ फेर हिआँ अपन पूजा कयली घरपर अगर दिन बढ़िआँ भेलै तऽ पूजा भेलै दुआरिपर गोसाइँ ओसाइँ निपली फेर अपन बढ़िआँसँ नाश्ता कयली खाना उना खयली भऽ गेलै